हमरा गाममे बड़ी पोखरि छै बहुत भारी यज्ञ भऽ रहल रहल होइ छै आसिन महिना दुर्गापूजामे ओहिमे बहुत नीक लगै छै भागवत अबै छै तऽ हमसब अपना घरसँ पर परसादी लऽ कऽ लबै छिए चावल केरा सेब नारिअल फूल अच्छत ने परसादी हमसब चढ़बै छिए ओहिठाम चिनिआ बदाम तहन भगवानके भागवतजीके भोग लगबै छिए एतऽसँ कथा सुनिकऽ जाइ छिए तऽ हमरा कि नहि बहुत आनन्द अबैए भगवतीके खोँइछ भरै छिअनि तऽ पानके पत्ता सुपारी मिठाइ खाजा मुँगबा आओर कि ने सिन्दूर टिकुली ईसब लऽ कऽ हुनका परसादी चढ़ाकऽ चुनरी लऽ कऽ गोर लागिकऽ परसादी लऽ कऽ खोँइछ लऽ कऽ अपन कि ने अपना घर जाइ छिए तकरा बाद धिआपुताके लेल एहिठामसँ सेहो परसादी लऽ कऽ भागवत भगवानवला लऽ कऽ जाइ छिए हमरा ओतऽ पुरहित अबै छथिन बहुत भारी बड़ी पोखरिमे पूजा कराबऽके लेल आरती हमसब करै छिए बहुत नीक लगै छै चानीके थारी दै छिए ओहिमे तेल देलहुँ कपूर देलहुँ अगरबत्ती देलहुँ अच्छत देलहुँ फूल देलहुँ ओ केलाके बाद कि नइ भागवत भगवानके हमसब आरती लै दै छिअनि आओर आरती लै छिअनि तकरा बाद कि ने गोर लगलहुँ धिआपुताके आरती देलहुँ आरती देलाके बाद कि ने ओतऽसँ जाइ छिए फेर परसादी लऽ कऽ धिआपुताके परसादी दऽ अबै छिअनि परसादी खाइए धिआपुतासब बहुत आनन्दसँ गबै छी आनन्दमे हमरा मिथिलामे बड़ी पोखरिमे बहुत आनन्द अबैए नाना प्रकारके लोकसब देस देसके लोकसब पूरा बड़ी पोखरिमे भीड़ लागल रहैए हमरा ओतऽ दुर्गापूजामे आसिन महिनामे होइ छै बड़ आनन्द अबैए जहाँके नहि लोक आबऽके तहाँ हमरा बड़ी पोखरिमे दुर्गापूजामे अबैए आओर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ अथीसब देवी भागवत सब होइत रहैए बहुत आनन्द हमरासबके अबैत रहैए देखऽ सुनऽमे बड़ नीक लगैए होइत रहैए हम अपना बड़ी पोखरि छोड़िकऽ कहीँ नहि जाउ लेकिन पलिवारीमे तऽ परसादी लऽ कऽ बच्चासबके लेल जाइए पड़ै छै आओर जेबे करै छिए नहि जेबै तऽ फेर एतऽ बड़ी पोखरिमे मेलामे फेर रातिमे दस बजेमे आरतीमे आबऽके होइ छै भगवानके पूजामे फेर भाग लेबैएके पड़ै छै माताजीसँ आशीर्वाद लेबऽ आबैए पड़ै छै आशीर्वाद लेबे करै छिए आओर आशीर्वाद लऽ कऽ फेर अपना घरपर परसादी लऽ कऽ जाइ छिए अपना धिआपुताके लेल आओर ओतऽसँ फेर कि ने अपन फेर परात भेने आरतीमे भजनमे फेर भागवतमे पहुँच जाइ छिए बड़ी पोखरिमे अएलाके बाद कि ने फेर ओतबे आरती केलहुँ फेर धूप लेलहुँ दीप लेलहुँ फेर कि ने पूजा पाठ केलहुँ अपना भगवती लगमे केलाके बाद कि ने हम ओतऽ अपना फेर घुमलहुँ पर परसादी लेलहुँ आरती गेलहुँ आरतीके गीत गेलहुँ गीत गाबिकऽ कि ने अपना घर हम कि ने गेलहुँ ओतऽसँ फेर धिआपुताके पर परसादी देलहुँ लऽ कऽ फेर बहुत आनन्द अबैत रहै छै हमरा बड़ी पोखरिमे कि हमरा बड़ी पोखरिमे एहन भारी जगमाताजी अबै छथि आओर समाजके आशीर्वाद दऽ कऽ जाइ छथि समाजके लेल सँस्कार बदलिकऽ ई हमर मातारानी एतऽसँ विदा भऽ कऽ चलि जाइ छथि आओर फेर कि ने भगवतीके सालमे तऽ अबै छथिन सालमे जाइ छथिन बहुत हमरासबके पूजा देखिके आनन्द अबैत रहैए